हम अंतिम किताब इतिहास के पढ़ले छियै ओ इतिहास के किताब हम हमरा बहुत नीक लगै छै इतिहास के किताब मे अनेक प्रकार के योद्धा के बारे मे बताओल गेल छै जैसेकि कार्ल मार्क झाँसी की रानी शाहजहाँ गांधी जी इंदिरा गांधी हरेक प्रकार के लोगन के बारे मे बताओल गेल छै ओहिमे अनेक प्रकार के घटना के भी जिक्र होल छै इतिहास के किताब मे इतिहासक बात सब छै जे बीते हुए कल के बारे मे हमरा सबके बतऽबै छै इतिहास के किताब मे अनेक प्रकारके अनेक प्रकारके अनेक प्रकारके लोगो के जीवन के बारे मे हुनकर कयल गेल काम के बारे मे हर चीज के बारे मे बतबै छै इतिहास के किताब मे हम हमरा सबसे अच्छा पेज कार्ल मार्क के जीवन लगलक हँ कार्ल मार्क के जीवनी बहुत अच्छा छै ओ अपन जिंदगी मे की की काज केले छै कैसे केले छियै कितना महारत हासिल केले है ओ अपन देश के खातिर कैसे लड़ाई केले है ओसब बहुत अच्छा से बहुत समझा समझा के हर चीज के विवरण बहुत खुल के देल गेल है कार्ल मार्क के जीवनी आओर ई झाँसी की रानी दुनू के कहानी हमरा बहुत अच्छा लागल हँ ओ दुनू के कहानी हमरा जीवन पर प्रभाव भी डालले है कि अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकै छै एहि खातिर कभी भी अपना आपके कमजोर नहि समझे के चाही अपन जिंदगी के जे लक्ष्य छै से प्राप्त कर सकै छी ओसब के जीवनी के बारे मे पढ़के अपना अन्दर एगो प्रोत्साहन आबै छै जे अपन जिंदगी के भी आगे ले जाबे ले आगे पढ़े मे कोइ भी करियर बनाबे मे बहुत मदद करै छै एहि खातिर इतिहास के किताब हमर ज़िंदगी के बहुत अच्छा किताब है हमर इतिहास पढ़ला बहुत अच्छा लगैया